ہلو نوری ٹریولس مجھے ایک چھوٹی ٹیکسی چاہیے تین بچے اور دو بڑوں کے لیے اس کے پیسے کتنے لگیں گے مجھے بولیے اور اگر آپ کے پاس اے سی کی اگر سہولت ہے تو مجھے بڑی گاڑی چھ افراد کے لیے چاہیے اس کے پیسے کتنے ہوں گے مجھے بولیے میں آن لائن پے کر دوں گی